جی ہاں ہمارے خیال میں آج ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کیا ہے کہ پہلے زمانے میں پہلے دور میں ہمارے آبا و اجداد یہ بتاتے تھے کہ فوٹوگرافی کی لیے یا فوٹو کھیچنے کی لیے یا اپنی زندگی کی ضروریت ضرورت کو ضرورت کے لیے جو چھوٹی سی فوٹو کھنچائی جاتی تھی اس کی لیے بھی بہت دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا اور طرح طرح کی مشینیں فوٹو کھیچنے کے لیے آیا کرتی تھیں اور ہمارے آبا و اجداد اسے فوٹو کھچایا کرتے تھے لیکن آج ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کیا ہے کہ آج ان برے برے مشینوں کی ضرورت نہیں بلکہ آج کی دور میں حالات حاضرہ میں ایسے ایسے ٹیکنالوجی اور ایسے ایسے کیمرے جو ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں دستیاب ہے کہ آج ہمیں فوٹو کھچانے کے لیے یا فوٹوگرافی کے لیے آج ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ خود اپنے گھر میں ہی ہم ایسے ایسے آلات یا ایسے ایسے کیمرے ہمارے پاس موجود ہیں کہ آج ہم اپنے گھر میں ہی فوٹوگرافی کر لیا کرتے ہیں فوٹو کھینچا کرتے ہیں اور اسی سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں ٹیکنالوجی نے آج اتنا ترقی کی ہے اور آج اس عروج پر چڑھا ہے کہ آج بڑے بڑے کیمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہم گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل کے ذریعے سے یا دیگر آلات کے ذریعے سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں